हा साईं ॿुधायो ॿुधायो छा जी कंप्लेन छा नालो आहे तव्हांजो अछा ॿुधायो हूं हूं हूं हूं हूं तव्हां इहो ॿुधायो तव्हांजी के वाई सी कंपलीट आहे छा नम्बर आहे बैंक अकाउंट जो अकाउंट नम्बर छा आहे तव्हांजो

तव्हां पू पूरो नालो बतायो तव्हांजो छा नालो आहे किथे रहंदा आयो तव्हां एड्रेस ठीकु आहे ॿियो कोई हा मां अकाउंट कढूं तव्हांजो छा नातो आहे छा न आहे हा हा रुको होल्ड करो तव्हां होल्ड हिकु मिनट होल्ड करो हा तव्हांखे फ़ोन कॉल मां ॾिसां पियो तव्हांजो अकाउंट आहे वधीक बार कोन आयो आहे तव्हांखे फ़ोन अचे न अचे छा चाहींदा छा आहियो तव्हां तव्हांखे फ़ोन कोन अचे हा त हिते असां हिते फ़ोन सर्विस आहे लेबिल्ड आहे तव्हांजी हिन महिल न तव्हांखे डेली हे फ़ोन पियो अचे आहे न डेली फ़ोन थो अचे तव्हांखे हा त हिन सर्विस वरिती आहे तव्हां उहो आहे न हा त सर्विस कोन वठो तव्हां हुन सर्विस खे तव्हां बंदि कराए छॾियो तव्हांखे कोन ईंदो फ़ोन

हूं हूं तव्हां बार बार पैसा निकाले कढे ईंदा आहियो तॾहिं त बार बार फ़ोन कॉल ईंदो आहे या हिकु कमु करियो तव्हां फ़ोन कॉल जी सर्विस ऑप्ट आउट करे छॾियो तो तव्हांखे फ़ोन कोन ईंदो ऐं मैसिज ईंदो तव्हांखे हा भले भले तव्हांखे अगरि फ़ोन तां दिक़त आहे तो फ़ोन कॉल सर्विस ऑप्ट आउट करे छॾियो तव्हां हिकु कमु करो तव्हां बैंक अचो ठीकु आहे बसि